जमीनके बिबादमे जे छै से जब काल्हि तऽ हम गेल रहियै मतलब ओतऽ छै ओतऽ जे गेल रहियै तऽ ओतऽ जे छै पञ्चायतीमे मुखिआ सरपञ्च वाड सदस्य पञ्चके बोलाओल जा गेलै मतलब ओ जे छै तबो बात नहि मानलकै लेकिन फिर भी जे छै से पाँच आदमीके बोलाके आओर टाइम आगू लेलकै आगू टाइम लएके कहलकै की से फेर अगिला बेर आएब तऽ इएह सब बात छै हमरा क्षेत्र मे आओर कोनो रोजगार ओजगारके अथी नहि छै मतलब कोनो लघु उद्योग छोटा मोटा धन्धा सब खुलि जेतै तऽ ओइमे कऽ आपन रोजी रोटीके लिये कहीँ भटकै लए नहि पड़तै अपन अपन काममे जे छै से लागल रहतै केकरो दबावमे केओ नहि पड़तै तऽ इएह हेतै आओर जे छै केओ बड़का आदमी जबरदस्ती कोनो कामके खातिर केकरो जमीन जोति कऽ जे छै से खाए रहल छै लेकिन ओ छोड़ै लए तैआर नहि होइ छै कहला पर छै से उनटले डण्डा भाती करए लागै छै आओर मोहमाया से ओ जल्दी छोड़िके चाहैत नहि छै कत्तेक कहला पर पञ्च उञ्च बैठैलो पर भी जे छै से ओ आदमी जे बुझिए नहि सकैत छै

खेती कोला बला काम नहि छै से दबङ्ग आदमी कए दबङ्ग तरहके बातके कारण कोनो तरहके बात बोलेके बाद ओ जे छै अपन बार्ता से जमीन लै छै ककरो जे छै से कोनो बातके अमल अमलेमे नहि लाबैत छै आओर सब खेती कोला जकर चलल बनल छै ओ अपने ढङ्ग से चलबै छै तऽ मारि छोटा आदमीके केओ सुनै बला नहि छै बड़ा आदमीके बात होइ छै से दश आदमी अपन सन्सर्गमे जे छै से जहए मन होइ छै ओहए करै छै केकरो खेत पर जबरदस्ती केओ जे छै से अपन अथी करने रहै छै केकरो खेती कोलामे ओ जे अपन दश आदमीके जतऽ बढ़त छै ओतऽ ओकरे चलैत छै तब की आओर अपन रोजी रोटीके लिये जे छै से आदमी काम लेला छोटा मोटा धन्धा अगर रहै छै तऽ ओ अपन करैत रहै छै नहि रहै छै तऽ बाहर कऽ जाइ लए पड़ैत छै बाहर जाइके बाद जे छै से घरके काम बेथुत भए जाइत छै आओर केओ देखरेख करैबला नहि रहै छै सब खेती कोला बला काम जे छै से देखरेखके कारण जे छै से ककरो अथी भए जाइत छै जतऽ अपना रहए रहै छै ओतुका ठीकठाक रहै छै नहि रहै छै देखि रेखमे कोनो चीज तब जेकरा जे मन होइ छै से उजार पुजार कए दै छै हमरा सबके इलाकामे खेती खा कोला जे छै से काम जब धन्धा पानि अच्छा चलै छै खेती ओती लेकिन ओहोमे टाइम दै लए पड़ै छै टाइम जे बराबर ओ देतै ओकर ठीक ठाक रहै छै ई सबके बात छै अपन ढङ्ग से करैके बाद जे छै से किछु ने किछु आदमीके रोजी रोजगारमे लागल रहत आब जे छथि खेती कोला के समाचार छै छै खलिया खेती पर से जे छोट मोट किसान आदमीके तऽ कोनो ई नहि होइ छै साइड बिजनेस धन्धा पानि रहै छै तऽ ओहो सबमे मेकअप भए जाइ छै से बात आओर सब ओ बेरोजगारके लिये जे आदमी सबके फेर बाहर भीतर भी जाइ लए पड़ैत छै तब धन्धा पानि करैके साथ जे छै से ओ ठीक ठाक रहै छै

आओर सब ओहिके बाद ठीक से जे छै से सब किछु दो मारि तोरिके तऽ कारण जे छै से नहि मिलैके अभावमे बाहर भीतर जाइ लए पड़ैत छै कोइ रोजी रोजगार अगर स्थायी भए जाइत छै तऽ ओकर समस्याके निदान भए जेतै समस्याके निदान होइके बाद जब आदमी अपना कोइ अभी भी बड़ा आदमी जे छै से पैसा वैसा दए देलक ओकरा बस दौनी देखलक एतना अन्दरमे चाहलक हम खटब ओहि ढङ्गसँ ओ कए नहि पाबैत छै ओकर कारण होइ छै से देलहा जे छै से ओकरा दबावके कारण ओ पैसा आगू नहि बढ़ैत छै इहए सब जे छै से समाजमे आदमी पिछड़ल रहै छै तऽ ओ तरीका ठीक नहि रहैत छै